اردو بہت شیریں تہذیب والی اور ادب والی زبان ہے اردو زبان مجھے بہت پسند ہے اردو کی کچھ دلچسپ اور غیر معمولی الفاظ یا فقریں جو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں وہ ہیں اینٹ سے اینٹ بجانا عید کا چاند ہونا آنکھوں کا تارہ ہونا آستین کا سانپ ہونا لال پیلا ہو لال لال پیلا ہونا آگ بگولا ہونا چور کی داڑھی میں تنکا وغیرہ